भैया वैशाली नगर जाने में कितना टाइम लगेगा अभी अरे भैया यह तो बहुत लेट हो जाएगा समय यहाँ पर एक सड़क का निर्माण चल रहा है तो आप किसी और मार्ग से ले कर जा सकते हैं ठीक है भैया वहाँ से ले जाइए थोड़ा जल्दी पहुँचे वरना लेट हो जाऊँगा मैं है न धन्यवाद